हमसभ शुद्ध मिथिला वासी छी मैथिली गाममे रहि रहल छी आइ कोनो तरीकाके प्रोग्राम जे हमसभ देखैत छी टी वी पर आओर या रेडियोपर प्रोग्राम बहुत अच्छा लगैत रहैए मैथिली प्रोग्राम बहुत उत्साह होइत रहैए जे हमरासभके सामने जे हइ से देख रहल छी जे ई प्रोग्राम मैथिलीमे बहुत अच्छा भऽ रहल हइ या न्यूजो चैनलपर देखियौ हमरासभके न्यूजो चैनलपर जे हइ से किछु मैथिली प्रोग्राम दैत छथिन एहिके लऽ कऽ हमसभ बहुत खुश रहैत छी जे हमरसभके आइ मिथिला वासी आइ मैथिलीमे भाषाके प्रयोग करैत छी आओर किछु नेत्रिय कला भी हमसभ मैथिलीमे सुनैत छी आओर टी वी पर भी सुनैत छी आओर रेडियोपर भी सुनि रहल छी हमसभ